अस जेल्लै कोई बी कोई बी शुभ कार्य करने शुभ कार्य करने दे ते ओह्दे बाद पंज गब्बै दा छिड़काव करने पंज गब्बे छिड़कने जेल्लै ते ओह्दे ई केह् होंदा कि केईं लोग केईं लोग सोचदे पंज अमृत ते पंज गब्ब इक्कै चीज ऐ अं'ऊ तुसेंगी सनाना एह्दे बारै च पंज अमृत ते ओह्दे च आंदा गवै दा दुद्ध गवै दा गै देहीं घिओ

और गौऽ दा कोई मुकाबला निं ऐ क्योंकि गौऽ माता साढ़ी जेह्की ऐ साढ़ी जेह्की इयै असेंगी पार तोआरदी ऐ वतर्नी आक्खदे इत्थें की जेल्लै मरी बी जाओ ते गौऽ गै असेंगी पार करांदी वतर्नी नदी एह् म्हाराज आक्खने दी गल्ल ऐ पंज गब्ब जेह्का आइया एह् गवै दा दुद्ध होंदा एह्दे च गवै दा गै देहीं होंदा गवै दा गै घिओ होंदा ते गवै दा गै गोहा गूंत्र होंदा जिसी पंज गब्ब आक्खदे ते अस दिक्खो जेल्लै बी कोई रसोई गोहा फेरने गवै दा ते शुद्ध होई जंदी साढ़ी रसोऽ ते जेल्लै बी अस म्हाराज दिक्खो गोहा फेरने गोहा गौ मूत्तर एह् ओह् पंज गब्ब च कम्म आंदे ओह् गौ मूत्तर दा छिड़काव करने अस केईं बारी केह् करने अस की जियां कुसै दा कुसै दा कालसर्प योग ऐ अस इयै आक्खने उसगी गौऽ मूत्तर दा छिड़काव करो ते मोर पंख दी देओ हवा ते जेह्के मोरै पंख होंदे ते पंज गब्ब जेह्के ऐ पंज गब्ब जेह्के एह् साढ़े जीवन च बड़ा महत्व रक्खदे न ते साढ़ा जकीन कि गवै दियां पंज चीजां न पंज गब्ब कुसै दी मुर्ति पप्रतिश्ठा करनी होऐ ते तां बी अस पंज गब्ब तुस मुर्ति दी इं'या जियां अस मुर्ति दी करने पैह्लें जियां पैह्लें उस्सी अन्न दा बास करना फ्ही उस्सी पैसें दा बास करना धूफै दा बास करना जल बास कराना इं'या उस्सी पंज गब्ब दा बास बी कराना ओह् आक्खदे निं बंदे पंज गबै दा शनान देई ले ते कोई बी चीज होऐ जेल्लै साढ़ी जनानियां गर्भवती होंदियां ते साढ़े बच्चे गी जन्म दिंदियां पैह्लें अस पंजमें दिन केह् करने पंज गब्ब चखाने ते सूत्तरा होंदा ते सूत्तरै ई सूत्तरै ई बी अस छिड़काव करने पैह्लें जनानी गी ते उस्सी जनानी गी ते बच्चे गी पंज गब्ब चखाये जंदे ते फ्ही गै अस शुद्ध होन्ने ते पंज गब्ब जेह्के साढ़े जे एंड के च इस लेई महत्व रक्खदे न कि गवै दे न गौ दी कोई बी चीज जेह्की अपवित्तर निं ऐ सारियां चीजां पवित्तर न दिक्खो अस कोई बी अस बच्चे दा जन्मदिन बरसगंढ बनाने बरसगंढ बनाने ओह्दे ई अस गवै दा दुद्ध गै लाने ते गवै दा गै दुद्ध पिलाने की गवै दे दुद्ध कन्नै गै आक्खदे न कि गवै दे दुद्ध पीने कन्नै दमाग तेज होंदा ते मेंहीं दे दुद्धै कन्नै दमाग मुट्टा होंदा फर्क ते होंदा गै ताकत ते बड़ी होंदी पर मुट्टा होंदा दमाग ते इस गल्ला अस बच्चें गी बी गवै दा दुद्ध दिन्ने ते एह् गल्ल ऐ कि देसी गवै दा दुद्ध देंहीं घिओ खाने कन्नै आदमी दी तंदरुस्ती बुद्धि तेज रौहंदी घिओ दी गै अस बच्चे गी मालिश करने जेल्लै बच्चा निक्का होंदा ते एह् पंज गवें दा बड़ा महत्व ऐ दिक्खो इयै जेह्का इयै जेह्का गोहा एह् तुस जो मर्जी करी लेओ अस कोई मती धूफ धखानै ते धूफ धखानै ते गोह्टें च गै रक्खने धूखी जंदा ते केईं बारी अं'ऊ केह् करना कि केईं बारी देवतें ई गै ओह् देनी होंदी निं वासना देनी होंदी धूफै दी गुग्गल धूफै दी अं'ऊ केह् करना कि गोह्टा गोह्टे लैना ते गोह्टा गै धुखाया गोह्टा गै धुखाया ते गोह्टै कन्नै म्हाराज अग्ग बालनी होऐ चुल्ली ते ओह्बी गोह्टे बालने अस ते गोह्टे कन्नै गै कम्म होंदा साढ़ा हां एह् ऐ कि बा केईं बारी सिलड़ू होन ओह्बी ओह्दे कन्नै कन्नै जेह्की अग्ग सलगी जंदी ते बाकी गोह्टे दी अग्ग सलगी जंदी असेंगी कुदै ठंड बड़ी होंदी साढ़े कोई हीटर थोह्ड़े न इयै चुल्लां गै होंदियां न गोह्टे दी अग्ग कोई कांगड़ी च पाई ते सेकी ते अपने मजा लैता बड़ी सोह्नी निंदर आंदी ऐ एह् ऐ कि गवै दा महत्व जेह्का गवै दा बड़ा महत्व ऐ गवै ई तेती करोड़ देवी देवता पाया जंदा ते गौऽ दा कोई गौऽ दा कोई गौऽ साढ़ी पूज्यनीय ऐ हर चीजे च अस कोई मोख करने जां कोई पुर्णमासी दा होऐ छट्टी दा होऐ एकादशी दा होऐ किसे दा बी होऐ उत्थें अस पंज गवै दा दिन्ने पंज गवै कन्नै कोई लक्ष्मी मुर्ति होई गणेश मुर्ति होई संकल मुर्ति होई कोई बी मुर्ति होग पंज गवै कन्नै उस मुर्ती गी शनान करान्ने ओह्दे बाद मोख होंदा कोई बी किश होऐ पंज गवै दा शनान होना हर जगह छिड़कना कि ओह्दे कन्नै जेह्का भूत प्रेत ते बाधा जेह्कियां दूर होई जंदियां ते गवै च तेती करोड़ देवी देवतें दा जेह्का बास ऐ एह् गल्ल ऐ म्हाराज गवै कन्नै कोई मुकाबला निं ऐ गौऽ साढ़ी माता ते माता ई ओह् तेती करोड़ देवी देवता पाया जंदा इस गल्ला ओह्दा कोई मुकाबला निं ऐ गवै दा